میں ان دنوں اپنی ذاتی مالی حالت کا مکمل تجزیہ کر رہا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میری مختلف سرمایہ کاریوں میں کیا کارکردگی رہی ہے خاص طور پر میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کی گئی سرمایہ کاری یعنی این پی ایس قومی پینشن اسکیم پر توجہ دی ہے اسی مقصد کے تح تحت میں نے اپنا این پی ایس اسٹیٹمنٹ حاصل کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرے فنڈس پر اب تک کتنی واپسی یا ریٹرن ملی ہے اور آیا میرا موجودہ سرمایہ کاری کا ماڈل طویل مدت کے لیے موزوں ہے یا نہیں سی آر ای سینٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی کی میں نے ویب سائٹ پر جا کر اپنا پی آر این پرماننٹ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ نمبر اس استعمال کرتے ہوئے لاگ آن کیا اور اپنی سرمایہ کاری کا تفصیلی بیان ڈاؤن لوڈ کیا میرا پی آر اے این نمبر ہے ایک ایک صفر ایک دو تین چار پانچ آٹھ سات دو نو اس اسٹیٹمنٹ میں مجھے میری مختلف ایسٹ کلاسز اکویٹی کارپوریٹ بونڈس گورنمنٹ سیکوریٹی میں کی گئی سرمایہ کاری ان پر حاصل شدہ منافع اور موجودہ اکاؤنٹس بیلنس کی مکمل معلومات ملی ہیں